लोकल लेवलमे हमसभ मैथिलिएमे दोकानमे या सब्जी मार्केटमे या हटियामे सभमे लोकलमे हमसभ मैथिलिएमे बाजै छी सबसँ कारखाना हो या फिर हॉस्पिटल हो डॉक्टर हो जतऽ हो हम सभ लोकलमे मैथलिएमे बाजै छी एहि दुआरे कि मैथिली भाषा हमरा सभके बड्ड नीक लागैत छै ताहि लए कऽ मैथिली भाषामे बाजै छी हमसभ या दोकानमे हो या फिर घरेमे हो या बाहर हो या अगल बगल आस पड़ोस हो जतऽ हमसभ बेसीतर मैथलिए भाषा बाजै छी मैथिली भाषा सभके पसन्द आबैत छै किआकि मैथिली मातृ भाषा होइत छै ताहि ले कऽ मैथिली हमरा सभकेँ बहुत निक लागैत छै ताहि दुआरे जादातर लोग हमसभ मैथलिए भाषा यूज करैत छिऐ मैथली भाषा ही बाजै छिऐ मैथिली भाषा जादातर सभके निक लागैत छै बाल बच्चा मातृ भाषा भेलै ने